मि हाँ मिठाई वाली बहन जी हैं कौन कौन मिठाई है आपकी दुकान में हमको बमफर लेना है क्या बमफर है आपकी दुकान में बमफर है बमफर की कीमत कितनी है कितना है ओ उनतीस रुपया पीस है जैसे किलो के किलो के हिसाब से लेना चाहते हैं तो किलो के हिसाब से कितना कम करिएगा कि नहीं पच्चीस रुपया पीस है किलो कितना पड़ता है साढ़े तीन सौ तो और बताइए तो साढ़े तीन सौ आ जाएगा और कौन कौन मिठाई है आपकी दुकान में बर्फ़ी कितना दाम पड़ता है कितना कि अथी देते हैं कितना किलो रुपया कितना है बर्फ़ी का चार सौ रुपया और मोतीचूर का मोतीचूर भी एक सौ रुपया है ज़लेबी है यह सब भी रखते हैं ज़लेबी कैसे देते हैं सौ रुपया किलो और कोई नई अगर मिठाई है आपकी दुकान में तो बताइए कोई नई डिजाइन की मिठाई आजकल तो बहुत चली है कम उम कर कर दीजिए आपकी दुकान कहाँ पर पड़ती है

कुमारखण्ड किस जगह में है कहाँ पर हैं ओ कुमारखण्ड रोड पर है ओ चौक पर चौक पर जैसे कहाँ पर बताइएगा कुछ तब ना उसके अनुसार से जाएँगे आपकी दुकान में ओ ठीक है आ रहे हैं लेकिन कम उम कर दीजिएगा तब ना लेने में ज़्यादा लेना है वह कौन सी मिठाई है थोड़ा टेस्ट करवाइएगा कम हो जाएगा ना रुपया नहीं लगता है तो यही बात पूछे थोड़ा पूछे देख लेते हैं दुकान कहाँ पर है किस टाइप की मिठाई रखते हैं और कौन कितने दाम का है जो पसन्द है ले लीजिएगा